हा साईं हरिओम बस हालु चालु सुठो आहे दादा तव्हां ॿुधायो बरोबरु बरोबरु न मां गुजरात में आहियां कच्छ में कच्छ पंदरहां ॾींहुं घुमिणो आहे त कच्छ घुमी सघो था वांदो नाहे आराम सां हा हा बरोबरु बरोबरु मूं वटि त गाॾियूं सभु आहिनि अर्टिगा आहे इंडिगा आहे जेके बि तव्हांखे गाॾी खपंदियूं सभु मिलंदियूं टोटली अर्टिगा अर्टिगा ॾींहं जे हिसाब सां न वठंदा आहियूं पर चोॾहां रुपया किलोमीटर वठंदा आहियूं अर्टिगा में सत माण्हू ऐं हिकिड़ो ड्राइवर असां ॾींदा आहियूं बिल्कुलु बिल्कुलु सुठे नमूने सां घुमाईंदो न हा हा गांधीधाम खां पहिरियों वेंदासे पाण भुॼ अब भुॼ खां पोइ सभु रस्ता निकिरनि था तव्हांखे मांडवी वञिणो हुजे रणु वञिणो हुजे वाइट रण में मां जे मद वञिणो हुजे नारायण सरोवरु आहे कोटेश्वर आहे लखपत गुरुद्वारो आहे हा तव्हांखे जंहिं पासे बि वञिणो हूंदव त सभिनि पासे वञी सघो था हिकिड़ी ट्रिप में त न थींदो टे ट्रिप में सॼो कच्छ जो थी सघेव थो हा नारायण सरोवरु रहंदा त इअं पोइ त हफ़्तो निकिरी वेंदव हा हा नारायण सरोवरु नारायण सरोवरु लखपत गुरु लखपत गुरुद्वारो आहे उते रहण जो कान्हे कोई बंदोबस्त बाक़ी सुठो आहे ॾाढो हा हा बाक़ी माता जे मंदरु रही सघूं था नारायण सरोवर में रहण जो सुठो आहे ॾाढो झूलेलाल मंदर जो बि आहे कोटेश्वर जे नारायण सरोवरु ऐं कोटेश्वर जे विच में उते उते बि रहण जो बंदोबस्त कान्हे को बाक़ी जॻहि ॾाढी सुठी आहे हो बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा मांडवी आहे पंहिंजो बरोबरु हिन पासे ऐं अंबे धाम चवंदा आहिनि हिकिड़ो नओं ठहियो आहे ॾाढो सुठो मांडवी अंबे धाम आहे उहो बि तव्हां घुमी सघो था उते बि तव्हांखे ॾाढो सुठो मज़ो ईंदो मुंद्रा पोर्ट वञी सघो था कंडला पोर्ट बि वञी सघूं था हिते गांधीधाम अची करे

हा हा चो हा चोॾहा रुपया आहे ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु हा ओके सर ओके